जियां की साढ़े इद्धर पैह्लें बस्सां चलदियां हियां एसआरटीसी बस्सां चलदियां हियां ते पैह्लें ओह् बड़ी गै शैल होंदियां हियां ते हून ओह् ते में उसी आक्खना की साढ़े उद्धर मतलब कि ट्रेवल करने आस्तै कोई कोई बी अच्छी बस्स निं ऐ ते एसआरटीसी बस्सां दी पैह्लें बड़ी गै अच्छी सुविधा ही ते हून ते ट्रेन दी फेस्लिटी बी साढ़े इद्धर निं ऐ ते बस्सां बगैरा बी हैन ते साढ़े ते साढ़े लाकै च पैह्लें एसआरटीसी दौं बस्सां लग्गी दियां हियां ते हून ते दौनीं हून इक्क गै जंदी ऐ